हाँ हाँ हम फल के दुकानदार बोल रहे हैं अभी तो आम आम का पेड़ आम अमरूद लीची वही तो बेचबे करते हैं कि कौन कौन सा आम अमरूद लीची तो हम सब कुछ अभी रखते हैं आपको कौन सा चाहिए यह बताइए और क्या लीजिएगा अभी तो देखिए मेरे पास जो हम एक एक बताते हैं पहले आम है फिर अमरूद लीची और लीची लीची है फिर पौधा हम नहीं रखते हैं भाई जी हम सब फ़्रूट रखते हैं खाने वाला हम आम अमरूद सेब संतरा अंगूर यह ले बोल सब हम सब रखते हैं आम अभी अभी जनवे करते हैं कि आम का सीजन नहीं आया है लेकिन हम पहले से रखे हुए हैं उतना दिन नहीं हुआ आम का तो कम से कम एक सौ चालीस रुपये के जी तो हम देबे ना करेंगे अरे हम ज़्यादा महंगा रेट कहाँ लगा रहे हैं भाई नहीं ज़्यादा दाम हम कहाँ बोल रहे हैं एक दम सस्ता दाम बोल रहें हमारी दुकान से सस्ता कहीं नहीं मिलेगा आपको

मालदा मालदा मालदा नहीं कच कच्चा आम नहीं है एक दम शुद्ध दुधिया मालदा आम है अंगूर देखिए अंगूर भी अभी मेरा एक दम ताज़ा माल है अभी जस्ट मँगवाए किए हैं मार्केट में आया ही है और हम लिए हैं वह अभी आपको दे देंगे चालीस एक का चालीस दे देंगे नहीं बढ़ा के कहाँ बोल रहे हैं एक दम कम बोल रहे हैं हम अब आपको लगता है हम बेशी बोल रहें मेरी दुकान से अच्छा कहीं नहीं मिलेगा ऑल ऑवर बेगूसराय में कहीं नहीं कोई देगा देखिए भाई जी आपको अगर मेरे काम पर शंका है ना आप दूसरों से कौन मोल भाव कर लीजिए अगर मेरे हिसाब मेरे से अगर महंगा में दिया ना अगर हम से सस्ता देगा तो हम से अच्छा नहीं देगा अगर हम से महंगा देगा ना तो फिर बोलिएगा और बोलबे किए थे जो सेब है संतरा है सब बोले किए आपको संतरा यह अस्सी चालीस रुपये

नहीं तो महर कहाँ रहता है काट कर देख लीजिए ना काट काट कर